अञा त अलाई छो त दुनिया काफ़ी आधुनिक थी वई आहे काफ़ी अलॻि अलॻि फीचर हूंदा आहिनि माण्हू यूज़ करे सुठी सुठी पिचर ठाहे सघऊं था लेकिन जो माण्हू जो इंसान पंहिंजे पाण कोई चीज़ ठाहे थो महिनत करे थो ख़ुदि हू शइ त अलॻि ई हूंदी आहे छो त हुन में जो माण्हू पहाड़ ठाहे थो उन में हुन जो पूरो इमोशन हुन जो भाव जो आहे हुन जी जो लगन आहे ठाहिण जी हू हुन जी कला में बख़ूबी पंहिंजे पाण ई ॾिसी वठंदी आहे लेकिन जो डिजिटल पिक्चर ऐं जो डिजिटल कला हूंदी आहे हू हुन में माण्हू वधीक कनैक्ट न करे पाईंदो आहे छो त उन जे लाइ हिक ॾिसण जे लाइ पिक्चर आहे हुन में कहिड़े फीलींग छुपी आहे कहिड़ो भाव कहिड़ो दर्द छुपो आहे हू माण्हू खे न ॾिसी पाईंदो आहे त इन्हीअ लाइ मुंहिंजे हिसाब सां जो इंसान बणाईंदा आहिनि हुननि जी जो कला हूंदी आहे ठाहिण जी कंहिं बि चीज़ हू वधीक सुठी और वधीक अच्छी हूंदी आहे और हू श्रेष्ठ हूंदी आहे ॿियनि सां